सो ल्हान आसतनाच्यान म्हाका पेंटींग किंवां ड्रॉइंग हेची आवड आशिल्ली आणी जशें अशें स्कुलान गेले तशेंच आमकां आर्ट आनी क्राफ्ट हो लॅक्चर किंवां पिरयड आसतालो सो तितून म्हाका स्कुलान बाकी सगळेच सगळ्या सब्जॅक्टांनी जितको विशयान जितकी आवड नाशिल्ली तितकी आर्ट आनी ड्रॉइंग हितून आवड आशिल्ली मागीर जेन्ना हायर सेकेंड्रीन पावले तेन्ना आमकां सेंड्रा मिस म्हणून एक टिचर आशिल्ली सो ती आमकां ड्रॉईंग शिकयताली आणी इंग्लीशूय शिकयताली बट म्हाकायचो ड्रॉइंग लेक्चर खूब आवडटालो सो एकदां तिणें म्हाका अशें बेश्टेंत म्हणलें की तूं ड्रॉईंग बरें करता सो तूं ड्रॉईंग हेका चल म्हणून कॉम्पिटिशन आशिल्लें सो थंय तेणें घातलें म्हाका पयलू नाका सायसलेलें पूण तिणें फोर्सफुली म्हाका म्हाजें म्हाजें नांव थंय दिलें तेन्ना मागीर वयचें पडलें बट जेन्ना तें कॉम्पिटिशन जालें मागीर रिजल्ट्स येयले तेन्ना म्हाका तें ड्रॉइंगान म्हजे एज ग्रूप तांचो दिलो फोर्टीन टू एटीन आशिल्लो सो त्या एज ग्रुपान म्हाका फस्ट प्रायज मेळली मागीर तेन्नाच्यान म्हाका अशें दिसपाक लागलें की म्हाजे कडेन ती कला आसा आनी हांवेन तितून आनी खूब बरें करपाक शकता मागीर जशें आतां आनी कॉम्पिटिशन्स बीन आसलें जाल्यार सेंड्रा मीस म्हाका सोमतींत कॉल करताली किंवां डायरेक्टली म्हाका विचार नासतना नांव दिताली सो ती धाडटाली थंयसर वयताली सो तशें प्रायजीस मेळ्ळें म्हाका एवरी टायम फस्टूत अशें ना बट हय फर्स्ट सेकेंड थर्ड हितुनूत ह्याच रेंजीन मेळ्ळें तशेंच आमच्या स्कुलान सुद्दां खूब ड्रॉइंग पेंटींग कॉम्पिटिशन येतालें सो एकदां वुमन्स डे ह्याकूय तशें तेंच्यानी कॉम्पिटिशन थेयलेले सो त्या कॉम्पिटिशनाक सुद्दां म्हाका फस्ट प्लेस गावलेली म्हणजे तेन्ना हायर सेकेंड्री टिल हायर सेकेंड्री टिल टॅन्थ स्टँडर्ड फ्रॉम फिफ्थ टू टॅन्थ स्टँडर्ड हांयेन ड्रॉइंग कॉम्पटिशन किंवां पेंटींग तितून खूब खूब पार्टिसिपेट केला आनी थोडे कडेन सर्टिफिकेट्स मेळ्ळ्या मेळटा अशें खुबशे कडेन अशें म्हण्णा वट मेळ्या प्रायजीस आसात सर्टिफिकेट्स आसात